हा अच्छा अच्छा हा त पोइ हा हा मूंखे न जय झूलेलाल पहिरीं त हा हा हा तव्हां हा तव्हांखे मु मुंहिंजो हिकिड़ो ऑडर आहे मां हा मां घुराइण चाहियां थी हिकिड़ो मटन कढ़ी ऐं हुन सां गॾु हिकु नान ऐं हिनजो थोरो रेट ॿुधाईंदव तव्हां घणे तव्हां ॿुधायो अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा मूंखे त हिकिड़ो ई पीस खपे हा हा हा हिकिड़ी प्लेट हा ठीकु आहे न हम्म हा त कोई ॻाल्हि कोने तव्हां मोकिले छॾिजो ठीकु आहे अच्छा एड्रैस हा ॿियो ॿुधायो तव्हां तव्हांजे रैस्टोरेंट में छा छा आहे थोरो ॿुधायो हा न अच्छा व वेज बि आहिनि अच्छा वेज बि आहिनि हा वेज बि आहिनि न वेज नोन वेज अच्छा अच्छा नोन वेज में छा छा अथव अच्छा सभु तरीक़े जा हा अच अच्छा तव्हां फिश वग़ैरह रखंदा आहियो अच्छा अच्छा अच्छा ठीकु आहे पोइ मां असां हम्म हम्म न चाहियूं था मां तव्हांखां पुछणु चाहियां थी की इअं हुनजो छा चवंदा आहिनि किटी जीअं असां करणु चाहियूं त कीअं हिन में हा त असांजा जीअं पंद्रहां वीह मैंबर आहिनि त आहे हुते हुते आहे सुविधा हीअं करण जी किटी करण जी

अच्छा स्पेस आहे अच्छा हा उहो उहो ठीकु आहे अच्छा हुनजा इअं चार्जिस अलॻि त कोन्हनि न किटी करनि करण जा अच्छा हा उहो त ज़रूरी आहे हा उहो त ठीकु आहे अच्छा हा किटी अच्छा हा व्यवस्था त सुठी खपे असांखे हा जीअं किटी आरामु सां थी वञे त बोल वग़ैरह तम तंबोला वग़ैरह रांधि करे वठूं हुन में अच्छा

अच्छा अच्छा हा अच्छा हा असां असांखे सुठो लॻंदो त असां ज़रूरु ॿियनि खे बि ॿुधाईंदासीं हा ॿियनि हा हा हा हा हा हा हा हा उहो त आहे सही ॻाल्हि आहे उहो ॿुधाईंण ॾाढो ज़रूरी आहे असांजो हिकु ॾींहं पहिरीं ऐं हुन खां पोइ हा हा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा इयो बि आहे अच्छा अच्छा अच्छा हा ब हा अच्छा हू त हलो अच्छा अच्छा हूअ त हलो तव्हां ॿुधायो पंज सौ रुपए कलाक जा अच्छा अगरि जीअं हा हम्म अच्छा जीअं ॾह पंद्रहां मिंट मथे थी वञनि त त कोई दिक़त कोने न जी हाणे वनडप करण में अच्छा अच्छा फ़िक्स रेट हूंदो आहे हा हा इहा त ॻाल्हि आहे बिल्कुलु

अच्छा हा जेको असां तव्हांखे आडर ॾिनो न उहो असांखे मोकिले छॾिजोसि हा अच्छा हा हा भले जीअं बि तव्हां करणु चाहियो न असां अच्छा असांखे करिणो आहे हा हा इअं कंदासीं ऑनलाइन करे सघंदासीं एड्रैस मां तव्हांखे ॾियां थी एड्रैस पियो न ऐं लाज हा लाजपात नगर हा न ठीकु आहे लाजपत नगर में हा हा हा मंदर जे पासे में हा हा हा त हुते अची कॉल कयो हा हा कॉल कजो हा हा हुते अच त मां तव्हांखे हितां खां ॿाहिरि हा हा मां तव्हांखां वठी छॾंदी ठीकु आहे